मैंने बचपन से लेकर अभी तक कईं जानवर पाले हैं फ़िलहाल मेरे पास एक गाय है जिसका नाम मैंने मोना रखा है और वह बहुत ही प्यारी गाय है उसके अलावा मेरे पास एक डोगी भी हैं जिसका नाम मैंने चैरी रख रखा है और जिसने अभी फ़िलहाल ही आठ बच्चों को जन्म दिया है जो कि बहुत ही क्यूट है आप और मैं सभी जानते हैं कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं लेकिन समझदारी के मामले में मैं गाय को भी कम नहीं कहूंगा हाल ही में एक मैंने गाय के ऊपर बात की है तो यह भी बता कि गाय को घर पर रखने से बहुत ही फायदे हैं और हिन्दुत्व तो मैं कहा जाता है कि गाय हमारी माता है गाय हमारी माता है गाय हमें दूध भी देती है गाय के गोबर से हम कंडे भी बना लेते हैं जो कि हमारे भोजन पकाने में काम आते हैं ईंधन का करते हैं प्लस गाय को एक भगवान का स्वरुप भी माना गया है जिनकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना गाय बहुत ही बढ़िया और पालतू जानवर है गायों में भी कई प्रकार की किस्म होती हैं परन्तु आजकल लोग विदेशी और कईं अन्य नस्लों की गायों को पालना पसंद करते हैं पर मुझे आज भी एक देसी गाय ही पसंद है चूँकि देशी गाय के दूध में जो प्रोटीन और जो ताकत होती है वो अन्य गायों के दूध के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही पोषक होता है दूध गाय का और इसके अलावा अगर डोगी की बात करें तो डोगी भी बहुत ही अच्छा और समझदार जानवर होता है एक एक पालने के लिए जो कि रात में हमारे घरों की सुरक्षा भी करता है दिन में भी सुरक्षा करता है और हमें और हमारे बच्चों के साथ खेलने का काम भी कर लेता है क्योंकि हम दिन भर तो घर पर रह नहीं सकते इसके लिए बच्चों को अकेले महसूस नहीं होता है दिन भर वह भी उसके साथ खेला करते हैं और बहुत ही डॉगी रहता है तो एक घर में चहल पहल रहता है और उससे अकेलापन का महसूस नहीं होता है इसी प्रकार हमारे पास एक दो पालतू भैंस भी हैं जिसे हम बहुत ही केयर्स करते हैं और उन्हें दाना पानी भी पिलाते हैं कुछ भी कहो पालतू जानवर बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें रखना चाहिए क्योंकि इंसान को तो जुबान होती है पर जानवरों के जुबान नहीं होती है इन्हें दुतकारना नहीं चाहिए इनसे प्रेम करना चाहिए और इनके साथ रहना चाहिए व और इनसे कहीं फायदे भी हैं हमें